تعلیم نے انسانی معاشرے میں نہ صرف ترقی اور شعور پیدا کیا بلکہ کئی ثقافتی طریقوں کو بھی متاثر کیا ہے تعلیم کی بدولت لوگوں میں رسم و رواج پر تنقیدی نظر پیدا ہوئی جس سے کئی غیر ضروری اور فرسودہ روایات ختم ہوئی جبکہ بعض مقامی روایات زبانیں اور ہنر تعلیمی نظام میں کم توجہ باعث زوال پذیر بھی ہوئے